म्हज्या आवडीचो नियतकालीक म्हळ्यार तरूण भारत आनी गोमन्तक हे दोन नियतकालीक आसात ते सद्दांच प्रसिध्द जातात तरूण भारत ताचो संपादक किरण ठाकूर सई ठाकूर आसात त्या पेपरार राजकारणा बद्दल म्हायती आसता आंतरराष्ट्रीय भारताची बद्दल खेळाचे बद्दल ल्हान भुरग्याच्या वाडदिवसाचे बद्दल कोणी मेले जाल्यार तांची सहवेदना तशें राशी भविश्य आसता गोश्टी आसतात भुरग्या खातीर सुडोको आसता शब्दकोड आसता अशें तरूण भारताचेर आसा त्याच भायर गोमन्तकाचेर कुपान्स येतात ते गोमन्तकाचे एडिटर संपादक कोण आसा पय तो स्कुलांनी येवन सगल्या स्कुलांनी येवन सांगता की अमके तारीक ते अमके तारीक पर्यंत कुपान्स येतलीं तीं भुरग्यांनी पेपर घेवचो तीं कुपानां कट करपाचीं पेपर वाचपाचो तेजेर क्वेशन येता तेजीं आन्सरां पेपर वाचले म्हणटगीर तेंका आन्सरां मेळटात त्या निमित्यान कितें जाता भुरगो पेपर बी वाचपाक मेळटा भुरगो पेपर वाचपाक बी शिकतात कित्याक तेंकां हें आसता की आमकां प्रायज मेळटलें आमी सगलीं कुपानां तर वेवस्थीत उत्तरां बरयलीं जाल्यार आमकां सगलीं प्रायज प्रायज मेळटले ह्या हेजेर तीं भुरगीं पेपर वाचपाक शिकतात आनी हेतूंतल्यान तांका कितेंय तरी जगा बद्दल म्हायती मेळटा ती मागीर ती उत्तरां सोदतात बरयतात मागीर तेय स्कुला कडेन येवन तें कुपान्स तेचीं कलेक्ट करून घेवन वतात आनी मागीर तेंचो ड्रो करून तीं तेकां प्रायजां दितात तशेंच ब्लोक्स वो कसो आसता खजाना जावं विकाक एकदा येता खजाना विवेक हो आठवड्याक एकदां येता हेंयी बी ब्लोक्स आसतात ते नेमाळे येतात विकांतल्यान एकदां येतात सप्तकांतल्यान येतात म्हाका तरूण भारत आनी गोमन्तक हे दोन पेपर खूब आवडटात